ہیلو جی ہاں جی بتائیے آپ کو کیا چاہیے تھا جی کون سی مچھلی چاہیے جی کتنے کتنے کلو چاہیے ٹھیک ہے

ٹھیک ہے کیا بتایا تھا آپ نے

جو ریہو ہے وہ دو سو کو ہے جی میم پہلے پوری سن لیجیے سب کے ریٹ پرونس کے ہیں ڈیڑھ سو اور اور کیا تھا ہاں کریبس جو ہیں دو سو

لوبسٹر تین سو کو ہے کیونکہ وہ مہنگی بکتی ہے اور زیادہ ٹیسٹ بڑھیا رہتی ہے اس لیے اس کے ریٹ زیادہ ہیں بہت بڑھیا فریش بالکل تازی تازی ہیں آپ کے ٹوٹل ہوگئے ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو بیس روپیے دے دینا میم ہمیں بھی تو صحیح اس میں ملتی ہے ہم اتنا کہاں بچا پاتے ہیں نہیں میم آٹھ سو روپیے میں نہیں بس آٹھ سو آٹھ سو بیس روپیے دے سکتے ہیں میم سیدھے سیدھے ہم نے تیس روپیے کم کر دیے ہیں جی نہیں نہیں میم بالکل ٹینشن نہیں لیجیے آپ بالکل فریش ہے اور نہ فریش ہو تو آپ اسے کاٹ کے بھی واپس بھیج سکتی ہیں جی دیکھیے اپنا واٹسپ پہ کر دے گی کر دیجیے چاہے ایڈریس سینڈ ہمیں لوکیش اوکے